भारतक भोजन उत्कृष्ट भोजन शाकाहारिए मानल गेल छै जकर प्रमाण ई हितैषी ई भोजन मानल गेलै हेँ जाहिसँ दोष मुक्त से लोक रहि पड़ैए आ तामसी गुणके क्षरण सेहो होइत छै आ बहुत शरीर लेल उपयोगी होइत छै की नाम छै शाकाहारी भोजन परम्परामे गत एकरे लोक विशेषता देल गेल अछि एकर जतेक कोनो छै उपयोग वला व्यञ्जनसभ मिथिला छियै तऽ एहिमे तिलकोर बड़ा प्रधानता छै छानिके तिलकोर पातके खेनाइ ओल खेनाइ मखानके से अथी केनाइ आ जीरा ई मसालासभ जे परम्परागत जे छै मरीच वगैरह सभ ईसभ